हिन भेरे इहो जेको वीवो जो चार्जर वरितो जंहिंमें साल जी गैरेंटी हुई अने ॿिए में मां ॾिसो रीयलमी में हिन में न अने ॿ टे कंपनी हुई मोटोरोला हुन में छह छह महीने जी गैरेंटी हुई अने हिन में साल जी गैरेंटी हुई त मां हे ॾिठो त जेकी हुई न ॿिए में छह महीने जी गैरेंटी हिन में साल जी गैरेंटी बराबरि प्राइज़ सभिनि जी सेम ई हुई छह महीने गैरेंटी वारे जी बि सेम हुई अने इन वीवो जी बि सेम ई हुई पर मां वीवो जो ई चार्जर यूस कयो न त साल जी गैरेंटी हुई पर हुन ई चार्जर खे अॼु चारि साल थिया आहिनि न त उहो ई उहो हले थो की भई ब्राइंडेड अहे वस्तू छो की सम्झो पाण पैसा ख़र्च कया आहिनि न त हीअं सम्झो की वसूलु आहिनि अने बि कंपनी जा चार्जर मां ॿ टे भेरा चैंज कया की सम्झो एमआई आहे ओपो आहे ऐं माइक्रोमैक्स आहे हिननि जा चार्जर छह महिने जे गैरेंटी आहे न त सम्झो कि पंज महीने चौथे महीने चार्जर उहो जवाबु ई पियो ॾेई छॾे त इहा कंपनी जो जेको चार्जर हुओ न त सम्झो की साल जी गैरेंटी हुई न त साल जी जॻह ते चारि साल थिया आहिनि न त कमु उहो बैस्ट ते बैस्ट थो ॾिए त कमु हिन जो बढ़िया हुओ हिन मग़ज में बि वेठो हिन जो कमु